ہم پڑھائی کر رہے تھے ہم نے نوکری نہیں کی اور پڑھائی کرتے کرتے مجبوری کی وجہ سے ہم نے پڑھائی ادھوری ہی چھوڑ دی اور پڑھائی ادھوری ہی چھوڑ کر ایک مسجد میں آ گئے اُس مسجد میں مؤذن گیری کرنے لگے مسجد میں مؤذن گیری کرتے ہیں اذان دیتے ہیں اور نماز بھی پڑھا دیتے ہیں مسجد انار والی دہلی میں یہ مسجد ہے پرانی پُرانی دہلی میں یہ مسجد ہے مسجد انار والی اِس مسجد کو کہا جاتا ہے انار والی مسجد میں ہم فی الحال مؤذن ہیں